डस्टबीन हें कचरो एकठांय करपाचें म्हत्वाचें साधन वचत थंय आमकां डस्टबीन दिश्टी पडटा तसोच म्हजो एक अनुभव आसा हांव भोंवपाक बिचार गेल्लें थंय सगळ्या तरेच्या कचऱ्याक लागून एकूच डस्टबीन आशिल्लें तें योग्य न्हय

कयर आनी कयराच्या उत्पादनाची वळख करप वर्णीकरण करप विभाजन करप आनी कर्मवारी करप ही प्रक्रिया उणी करप परत वापर आनी पूर्ण वापर करपाच्या यत्नान कयर वेगळेपणाच्या व्याख्या करूं येता कयर योग्य रितीन वेगळो करपा खातीर तयार जावपी कयराच्या प्रकाराची योग्य रितीन वळख करप म्हत्वाचें कयर वेगळे करपाच्या उद्देशान कयराची वळख करून ताच्या जैवीक भौतीक आनी रसायणीक गूणधर्माचेर आदारून फुडल्या वर्गांत विर्गीकरण करता सुको कयर ओले मात्येची वस्तू अश्या सगळ्या वस्तूंक संदर्भ दिता हातूंत पूर्ण वापर करपाक येवपी आनी पूर्ण वापर करपाक शकना अश्या दोनूय पदार्थांचो आस्पाव जाता सुक्या कयरांत बाटली डब्बे कपडे प्लास्टीक लाकूड खंवची धातू आनी कागद अश्यो वस्तू आसतात ओलो कयर खाणा जेवणाची वस्तू खाण अन्न आवरण नितळसाण आंगणांतलो कयर रुथक आनी कागदी टॉवेल तशेंच हेर खंयचीय घाण वस्तू जी रिसायकल करपाक येवपी वास्तूक दुशीत करतली अश्या सगळ्या वस्तूंक संदर्भ दिता नितळसाण कयर फक्त मनशाच्या आनी मनशाच्या वावरांतल्यान निर्माण जावपी सगळ्या द्रवा कयराक म्हणटात धोकादायक घरगुती कयर वापरिल्ल्या तेल सोडून हेर संचारक विखारी प्रजवलशील वा प्रतिक्रियाशील घटक आशिल्ल्या सगळ्या घरगुती उत्पादनाक संदर्भ दिता ही कयर सगळ्या प्रकारच्या इलॅक्ट्रोनीक कयराक संदर्भ दिता धोखादायक कयर संचारक विखारी प्रजलनशील वा प्रतिक्रियाशील घटक आशिल्ल्या सगळ्या वस्तूंक उत्पादनांक आनी उपउत्पादनांक संदर्भ दिता जड कयर रसायणीक वा जैवीक नदरेन प्रतिक्रियाशील नाशिल्ल्या वा सहज विरगटन जावपी कयराच्या वस्तूंक म्हणटात कयर वेग वेगपणानी म्हत्व कांय प्रकारचे कयर धोक्याचे आसूंक येता आनी योग्य रितीन वेवस्थापन करूंक ना जाल्यार पर्यावरणाक दुशीत करपाक शकतात देखून कयर वेगळे करप म्हत्वाचें आसा ह्या प्रकारच्या कांय कयराक लागून रोग जावपाची वा उदका पुरवणांत वचपाची वा वेग वेगळ्या प्रकारच्या जमनी दुशीत करपाची शक्यता आसूं येता कयर वेगळो करिनासतना तो वेग वेगळ्या प्रकारच्या कयराक एकठांय साठोवन धरून दुशीत जावंक शकता अश्या कयराचेर प्रक्रिया वा वेवस्थापन करप शक्य ना आनी चडसो वेळ थळाव्या डम्प यार्डांत वा लेडीफिलांत उडोवपाक सोंपता कयर वेग वेगळ्या कारणाक लागून वेग वेगळ्या प्रकारच्या कयराची वेवस्थापन शक्य जाता हाचो तेट परिणाम म्हणल्यार डम्प यार्ड वा लेडीफिलांचेर कयर उडोवपाचें प्रमाण उणें जाता कयर वेगळेपणा सदांच सगळ्या प्रकारच्या कयर वेवस्थापन उपायांक पावल एक आसता जें एक तर व्यक्तीक पांवड्यात वा समुदाय पातळेचेर चालीक लावंक शकता